हाँ मैं खेलों के बारे में न्यूज पढ़ कर स्पोर्ट्स चैनल पर न्यूज देख कर अखबार पढ़ कर या किसी ऐप के माध्यम से सर्कल ऐप से न्यूज देख कर स्टेट कराटे वे भी मुझे खेलना अच्छा लगता है चैंपियनशिप वह भी अच्छी है और क्रिकेट खेलना मुझे बहुत अच्छा लगता है और वॉलीबॉल स्पोर्ट में सभी गेमों को खेलने में मुझे बहुत मज़ा आता है और इनका मैं फॉलो करता हूँ चैंपियनशिप को इससे मैं बहुत प्रभावित हूँ और इसकी न्यूज में टी वी पर भी देख लेता हूँ अपने फोन में मैं देख लेता हूँ यूट्यूब के माध्यम से या गूगल के माध्यम से अखबार भी पढ़ लेता हूँ आदि